شاہجہاں پور کی آب و ہوا عموماََ معتدل رہتی ہے یہاں سردی تھوڑا تھوڑی زیادہ پڑتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑی علاقہ یہاں سے بہت زیادہ دور نہیں ہے جس کی وجہ سے جب ان علاقوں میں برف پڑتی ہے یا ان علاقوں میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے سردی میں تو یہاں سردی بڑھ جاتی ہے اور شاہجہاں پور میں ہریالی بھی شاہجہاں پور کے اندر ہے اس وجہ سے یہاں بارش بھی زیادہ ہو جاتی ہے عموماََ بارش کے موسم کے موسم میں گرمی عموماََ اتنی ہی پڑتی ہے جتنی اودھ کا جو علاقہ ہے اس میں جتنی گرمی جس شدت کے ساتھ پڑتی ہے اتنی ہی گرمی پڑتی ہے تو گرمی اگر آپ اسے معتدل کہہ سکتے ہیں تو گرمی معتدل ہی پڑتی ہے شاہجہاں پور کے اندر جتنی کہ اس علاقے کے اندر پڑتی ہے تو اس پوری پٹی کے اندر پڑتی ہے جو لکھنؤ سے شروع ہو کے آگے تک چلا جاتا ہے یہاں کی آب و ہوا بس سردی یہاں کی تھوڑی سی خطرناک ہے اور کبھی کبھی وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو نقصان بھی پہنچاتی ہے اس کے علاوہ سارے موسم یہاں کے معتدل ہیں یہاں کے لوگوں کو موسم یہاں کا بہت زیادہ متاثر نہیں کرتا ہے سردی کے علاوہ جب بہت زیادہ سردی پڑتی ہے تو لوگوں کے کام کاج متاثر ہوتے ہیں لوگ دیر سویر اپنے کاموں کو پہنچ پاتے ہیں یا جلدی جو عموماََ ان کا ایک وقت رہتا ہے اپنے کام کاج سے واپس آنے کا آفس سے واپس آنے کا اس سے جلدی واپس آ جاتے ہیں سردی کے موسم میں کہ یہاں سردی زیادہ پڑتی ہے اس طرح اور اس کے علاوہ میں نے جو تبدیلی یہاں کے آب و ہوا آب و ہوا میں پچھلے دس بیس سال میں محسوس کی ہے وہ یہ کہ یہاں اب سے کچھ سالوں پہلے تک فیکٹریز نہیں تھیں بجلی کی فیکٹری بجلی جہاں بنتی ہے پاورہاؤس نہیں تھا اس کے علاوہ پیپر میل وغیرہ نہیں تھی یہاں جس کی وجہ سے یہاں کی ہوائیں آلودہ نہیں ہوتی تھیں نقصاندہ نہیں ہوتی تھیں یہاں کی ہوائیں اب مسموم ہو گئی ہیں آلودہ ہو گئیں ہیں جس سے لوگوں کی نت نئی بیماریوں کا لوگوں کو سامنا ہو رہا ہے اور ابھی ادھر کچھ مہینوں سے ہواؤں میں ایک بہت عجیب و غریب قسم کی بدبو پھیل پھیل جاتی ہے روزانہ رات میں جس کے جس سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں یہ تبدیلی سب سے زیادہ میں نے یہاں کے آب و ہوا میں محسوس کی ہے